ओ आङो दा बिफां लाइफां गायनाय माखासे मैगं थाइगं आबाद खालामनायनि सोमोन्दै माखासे बुंनानै फोरमायनो सानदों आंथ' दा टाउन आव हाया पवासेल' बायनानै थादों नालाय दा आबाद खालामनोबो बारि जायगा गैया नालाय आङो बिदिनो गोबां माबा जेनेबा गामब्ला एबा ना दोनग्रा ना लाबोग्रा कारत'न बेफोराव हा सोनानै आङो गायो बानलु गायो ओमफ्राय भिनदि गायो लाइ गायो ओमफ्राय मेसेंनियाव बेखौ गायो लाइ ओमफ्राय दुनदिया सामब्राम ओमफ्राय बिदिनो फालें फालं ना मा होनो फालें मैगं गायो माखासे बेसादखौ आं खस्थ' खालायनानै आंनो आं जा माबानानै मावनानै जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोर फैबा दैज्लां बोथोरनि मैगं गायनोसै मैथा भिनदि फाथो ओमफ्राय बिदिनो थाइबें माखासे जा हायो जेनोबा जोगोनार सबायबिमा बेफोरखौ जा हायो आं खस्थ' खालायनानै जायो आरोखि ओमफ्राय गामिआवथ' गामिआवबो जोंना एसे बारि बागान दं बेफोराव जेनेबा गय गय गायबाय माखासे इसेबां गुवार नङा एसेल' हायावनो जेनेबा आधा बिगानि जखायावनो गय गायबाय गयआव फाथै गायफाबाय ओमफ्राय लिबु गायबाय ओरै हायोबा फांसे फांनै गामबारि बिफांफोर गायबाय बिदिनो गायनानै दोनबाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो दाथ' गाजला गाजला गय फिथाइफोरा थायनायनि सम जानोसै नै थाइबायानो बिबार माबा जोबखांबाय दा फिथाइ लानायनि सम बोथोर जाबाय ओमफ्राय बिदिनो लिबुफोर मोनबोयो बोथोराव गय एसे मोनबोबाय ओमफ्राय माबाबाय मा होनो फाथै मोनबोयो बिदिनो मालाबा मालाबा दिंखिया मैगं ओमफ्राय बिदिनो माबानायखौ माबायो आरोखि जों जानानै बेखौनो माबानानै सोलियो ओमफ्राय ओरैनोथ' खुम्ब्राफ्राथ' जोंना माबायाव टाउन आवबाबो हा खलबसेबाबो जेनेबा जों खुमब्रा फोरखौ फांसे रज'ब्लानो बेखौनो एसे बैसां होनानै मोजां माबायोबा बेनो मेलला फिथाइ होयो जानो आनथा जेनेबा फिथाइ थायसेयावथ' सैब्रै गाहाम इसे गेदेरबाबो सैसेआनो थोयो साथाम जों साथाम बिमा फिसा माबा साथाम जाहैबाय आंनाथ' बोरायआ जेनेबा बाहेराव थायो जों साथामजोंनो बेखौनो जायो जोगोनार थाइसेआबो खावसेआनो थोयो बेफोरबायदि गेदेरबा खावसेआनो थोयो फिसाबा थाइसेआनो थोबाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो फाथैखौथ' आं ओरैनो अदं बदं' गायलाबाय थाखायो फाथैया आंना थाबाय टाउन आवबो थायो फाथैयानो जानो आनथाखौ मोनजाबाय थाखायो आरोखि बानलुआबो मोनजाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो हाल्दै गायो आङो सेर सेर हायजें गायो ओमफ्राय माखासे बुस्तुखौ आं गायनानै आंनो जायो आरोखि बबेखौबा बबेखौबा बायनाङा बिदिनो न'खरखौ आं जाहोबोगासिनो दं दिनैसिम फिसाफोरखौ फोथांबोगासिनो दं आरोखि माबादोंबाबो मोजां ओमफ्राय गावखौनो गाव मोजां मोनो बिदिनो बिल्दिं फोर न'बाबो गोजौआव बिदिनो कार्त'न फोराव गामब्लाफोराव हा सोयै सोयै गायोबा ओमफ्राय बेखौनो मोजां माबाबा मा होनो बैसां होनानै मानला होनानै फिथाइबो थायहोनो हायो आरो बिफां थाइजौ बिफांबो गायजाबावोसो अनेक रोखोमनि माबायानो बिल्दिं बाबो गायनो हायो दानि जुगाव गावबागाव एक्तिभिति खायदाफोर दङबा बिल्दिं आवबो आरामसे आबाद मावनो हायो एसेनोसै